अखन हम बाहर जाइ छियै किछु दिन के लेल आओर हमर पौधा के देखभाल अहाँ करबै आओर पानि टाइम से दैत रहबै आओर कीड़ा ऊड़ा किछु लगतै तऽ दवाइ भी दए देबै हमरा पौधा के कुछ दिन टाइम देबै अहाँ किछु दिन मे हम बाहर से घर वापस चल अबै एही मे तबतक अहाँ हमर पौधा के देखभाल करैत रहबै समय से पानि या खाद कोइभी कीड़ा मकोड़ा लगतै तऽ अहाँ तनिका दवाइ दए देबै